मथा दर्द तऽ की कही हमरा तऽ हैते रहैए कतहुँ बाहर निकललहुँ भीड़ भाड़ इलाकामे गेलहुँ तऽ माथमे दर्द भए जाय छै जखन हम घरमे रहै रहियै जब बजारो चलि जइयै कोनो दिन तऽ हमरा मथा दर्द भए जाय तऽ माँ सब की करै सबसँ पहिले तऽ एक कप चाय पियै दै रहै बढ़िआँसँ चाय पी लियै आओर हमरा सबके की करै रहै घरमे घरेलु उपाय तऽ कोनो ने बस ओएह चाय पिबियै ओकर बाद कहै जे सुति जो आ कने ठण्डा तेलसँ मथामे लगाएके कनीटा मथाके मालिश कए दै रहै आ ओ सबसँ ठीक भए जाय रहै जऽ ओ सबसँ ठीक नहि हय रहै कनीटा मथा सबकेँ दबाए दबाए कऽ अथी कए दै रहै फेर व्यायाम एकटा होइत छै एकटा कोनो योगा सब होइत छै माँ सब करै रहै योगा जेना रहै तऽ ओ सब करै रहै तऽ ओकरासँ अपन करै रहियै ठीक आओर गाँवमे आओर ओना माथके दर्द करै तऽ आओर गाँवमे कोनो उपाए नहि छै एकेटा उपाए छै चाय बनाएके गरम गरम पिबू अपन पी कऽ आरामसँ एक घंटा सुति जाउ सुतिके उठबै अहाँकेँ मथा दर्द ठीक आओर जे छै अलग अलग जगह पऽ करै छै किछु किछु गाँवमे लोग सब अखन तक हम एहन टाइपके कोनो अनुभव नहि लेले छियै किआकि हमर सबके जे रहै गाँवमे मतलब जादा नहि दवाइ तबाइ नहि जादा प्रयोग करै रहै घरके दबाइ सब घरके जे दवाइ सब रहै तऽ ओएह काढ़ा सब रहै जे सब कहियो काल काढ़ा सब पिआ दै रहै कि माथा झनझनाए जेतौ तऽ ठीक भए जेतौ आ काढ़ा पिबही ने खूब करू करू तऽ इहए सबसँ कनीटा आओर बेसी नहि कोनो चीज आ चाय सबसँ बड़का बढ़िआँ चीज छियै चाय पी ले